हमर इलाकाके धर्ममे जेना कोनो मन्दिर अइ हमरा इलाकामे जेना मन्दिर अइ उग्रतारा शक्तिपीठ बाबा कारू खिरहरि एहिसब स्थान बहुत ही बहुत जे छै से बहुत ही बेसी